अच्छा में ना गेई ही पिछले साल जनबरी बिच ते जंदी तीरथ जात्तरा धाम जेह्ड़ी ऐ साथ बिच नेपाल गेई बड़ा मजा आया ट्रेन च गे हे अस ते ट्रेन च गै रेहा समान रक्खे दा असें उसलै बड़ा साथ बड़ा शैल हा साढ़ा अपना गै साथ हा ठंड ऐही ट्रेन च ऐही उसलै लेई दे हे कपड़े शपड़े मुट्टे पाइये ते भी अस चलिये चली पे फिर महाराष्ट्रा आह्ले पासै चली पे कलकत्तै चली पे काली माता दे गे सोमनाथ गे गुजरात गे उत्थें काल भैरो म्हाकाल दे गे सारे फिरी टुरी आए फिर ओह् सारे नेपाल बी गे फिर गुजरात बिच गे गुजरात सोमनाथ द्वारकाधीश चाढ़ेआ बी ऐ किश जे किश जुड़ेआ थोह्ड़े थोह्ड़े भेटां चाढ़ी उड़ियां किश चांदिये दे रपेऽ चढ़दे फलाने लेई गेदे हे ब खरा एह्दे कोला पैसे चाढ़े दे खरा ते अपने गे ते चलो साथ खरा होऐ ते तीरथ शैल होई दे बड़े शैल होइये उत्थें गेई गुजरात बी गे नेपाल बी चलिये अस बस च गे बड़े लोग साढ़ा साथ ज्हाजे च बी गेआ बा उ'नें तौले तौले किश गल्ल होदी ही ज्हाजे दी फिर असें भी डरदे मारे केईं लोग गे उठी केईं जेह्ड़े साढ़े नेह् डरपोक हे डरू हे ओह् गे फ्ही बस्सें रातो रात गे चलो करी आए नेपाल पशुपति नाथ दे दर्शन बी करी आए होर रस्ते च आई गे बड़े निक्के निक्के तीरथ आई गे बड़े करी आए बड़ा शैल कीता चलो साथ होऐ शैल ते शैल होई दे तीरथ बड्डी गल्ल साथै दी जेह्ड़ा नभाई दा बड़ा शैल साथ हा साढ़ा शैल रुट्टी बी ट्रेन च बड़ी शैल थ्होंदी रेही तीरथें मुताबक जित्थें जेह्ड़ी चीज़ मश्हूर होऐ उ'ऐ असें ई ब्रेकफास्ट थ्होंदा नाश्ता जिसी आखदे अग्गें आखदे न्हारी न्हारी थ्होंदी ही ते दपैह्रीं बी रुट्टी बी उ'नें शैल देउनी दाल चौल सब्ज़ी देहीं फुल्के चौल शामीं चाह् बी देउदे हे बैठे बठाए सब किश आई जाना किश निं करना प्लेटां छड़ियां प्लेटां बी आई जानियां उत्थें चुक्किये जूठी पलेट उत्थें टकाई उड़नी जित्थें ओह् मांझदे हे चलो होइया साथ शैल हा ते भी अस गे उठी इस साल वृंदावन गे उठी चरासी करन ओह् बी साथ उग्गे साथ हा बड़ा शैल साथ जुड़ेआ मथरा वृंदावन उत्थें अग्गें जाइये फिर ओह् सारे तीरथ बने दे बद्रीनाथ बने दे द्वारका बना गंगोत्री यमनोत्री केह् आखां सारे बने दे ते उत्थें तीरथ सारे तीरथ करिये आखेआ चलो बद्रीनाथ इत्थें गै दिक्खी लैन्ने आं खरै चढ़ाइयां चढ़ोनियां नेईं चढ़ोनियां हून बुड्ढे हड्ड होई दे करी आये चलो कराने आह्ले दा बड़ा पु'न्न होंदा बड्डा साथ जेह्ड़ा जुड़दा ओह् बड़ा शैल ओह्दा बड़ा पु'न्न अपने शैल साथ नभांदे रेह् इक दूऐ दा हत्थ पकड़ियै चलदे रेह् शैल हस्सदे खेलदे बड़े शैल तीरथ करी आए द्वारका उत्थें वृंदावन कन्नै रेतिस्थान ऐ उत्थें छड़ी रेतू च लेटना फिरना स'वो तुस पर मजाल के कि इ'न्नी शक्ति ऐ जे रेत थुआढ़े कपड़ें ई लग्गी जा कुतै टल्लें ई लग्गी जाह्ग नेईं लगदी बड़ा शैल साथ हो बड़े शैल तीरथ कीते उत्थें सारे वृदां उत्थें द्वारका केह् ऐ ओह् बांके बिहारी बी होई आए बड़े शैल मथरा बी होई आए नृंदावन दा बी होई आए जेह्ड़ी बरसाने ऐ जित्थें राधा माता नै जन्म लेदा मधुबन दिक्खो आं इ'न्नी शैल खेढां कीतियां भगवान नै सारे उंदे दस्से दे ते उत्थें अपने आप नचोन लग्गी पौंदा नच्ची नच्चियै अती कीती उत्थें पता ई निं लगदा की भई असें ई जो अस आखा दे साढ़ियां लत्तां निं चलदियां गोड्डे निं चलदे उत्थें अपने आप शक्ति आई जंदी ताकत इ'न्नी आई जंदी कि पता निं लगदा बड़े शैल करिये चलो बड्डी गल्ल साथे दी होंदी साथ बड़ा शैल हा खाने पीने ई बी बड़ा शैल दिंदे रेह् जिस बस्सै कन्नै अस गेदे हे बड़ा शैल सबैह्रे न्हारी बी शैल देउनी उत्थें कोई बचार निं जे सुच्चे मुंह् दर्शन करने आं केइयें जगहें कुदै जाना पौंदा हा आलू दिंदे हे साबूदाना देना उ'नें फिर वृंदावन गोकल जित्थें भगवान नै खेढां कीती दियां मथरा दे पेड़े बी खाद्धे बड़े शैल बड़े सोआद घरै ई बी आंदे असें चुक्कियै चलो बड्डी गल्ल साथ जेह्ड़ा शैल हा हस्सदे खेलदे गे शैल जदूं उत्थें गेई बड्डें तीरथें त्रैऽ धामें ते सवाए महीनै आई ही सवा महीनै ते हून बी पंदरें दिनें आए बड़ा मज़ा आया चलो फिरी टुरी आये लब्भी आ कोई लैने आह्ला बड़े शैल साथै कन्नै हस्सदे खेलदे होई आए फिरी टुरी आए जो खरीदने आह्ला लब्भेआ ओह् खरीदी बी ले आए घरै गी लाड़ी कुड़ियें आस्तै होर लब्भेआ किश भगवान दे फोटो लब्भे निक्के निक्के ले आए चलो अपने इ'यै होंदा कि भाई चलो जी गेदे कुदै नशानी होंदी अपने आसै पासै पड़ोसे कुतै रिश्तेदारी सारें ईं पता भई तीरथें गेदी खाना पीना बड़ा मज़ा चलो कुसै चलोंदा निं हा पर शक्तियां हियां उत्थें चलोई जंदा हा जि'नें आखनां गोड्डें पीड़ां उ'नें सग्गोआं सारें कशा अग्गें अग्गें चली पौना हां बड़े शैल होइये सारे होई आए काली माता दे बड़े शैल दर्शन होए परतक्खन जन देई ओड़ी कोई माता दियां शक्तियां न उत्थें चार चार पंज पंज घैंटे लैनै च बी खड़ोना साईं बाबे दे बी होई आई उत्थें इ'न्नी लैन इ'न्ने ते खान्ने टप्पियै जाना बड़े शैल दर्शन होए बड़े शैल होइये चलो भला होग कराने आह्ला जेह्ड़े लैते न ते भेजने आह्लें दा बी शक्ति उऐ दिंदा भगवान